मां त रोज़ु सुबुह जो ब्रश व्रश करे चांहि बि न पीअंदो आहियां पहिरियों योगा कंदो आहियां ॾह पंदरहां पंदरहां वीह मिंटु कंदो आहियां योगा त बॉडी लाइ बि सुठो आहे ऐं मूंखे त काफ़ी जीअं डायबिटीज़ ऐं बल्ड प्रेशर आहे त मां इअं कंदो आहियां त मूंखे थोरो सुठो लॻंदो आहे फ्रैशनैस बि लॻंदी आहे ऐं थोरो बॉडी बि खे एक्सरसाइज़ मिलंदी आहे ऐं हर हिकु माण्हू खे एक्सरसाइज़ करणु ज़रूरी आहे जे बि कमर ओ दर्द थियो या ॿियो बि हिकु अखियुनि जो उन जूं एक्सरसाइज़ ईंदी आहे बैक पेन जो बि ईंदो आहे त सभु हेॾी एक्सरसाइज़ आहिनि पंदरहां वीह मिंटु कजे त पाण खे त फ्रैशनैस वांगुरु लॻंदो आहे त इन में काफ़ी फ्रैश आहे ऐं उन करण खां पोइ असां में काफ़ी उर्जा अची वेंदी आहे त वणंदो आहे ऐं कुलु लाइफ जो हिकु हिसो आहे जो असां इन बगैर सुबुहु कमु थींदो ई नाहे